हँ हेलो हॅं बोलिये हँ चावल बेचै छी बतावऽ कोन चावल लेनो छो तोरा चावलके तऽ बहुत वेराइटी छै खीर बनाबऽ वला चावल छै ओकरा बाद पोलाव बनाबऽ वला बासमती चावल छै नार्मल चावल जे डेली युज करइ छी ओहो चावल छै बी के धरतीधर ढ़ेरिक चावल छै ओ ओ खीर बनाबऽ वला बहुत यऽ मगर सिम्पल देखा दै छी ओ चावल हम तोरा फोटो एतना अच्छा खीर बनतो ने तू की नाम लेबऽ हमरा चावल के एतना छोटका छोटका चावल छौ ई वाला खीर वाला जे चावल छौ ने ई पचास टका किलो मिली रहलो छै नहि नहि नहि नहि ई पचासे टका छै लेकिन एकदम नया नया एलो रहय कि हम आनलो छी अपना दोकानमे अच्छा चावल छै हम अपना घरोमे बनेलहो रहौ ओकरो खीर बड़ा अच्छा खीर बनै छै हँ बासमती चावल छै बहुत अच्छा चावल छै बासमती चावल ले लऽ एकदम बढ़ियाॅं बनतो तोरो पोलाव हँ एकदम बढ़िया बनतो तऽ हँ जरूर जरूर बासमती तऽ महगा छौ बाबु पाँच सए रुपआ किलो छौ हमर चावलो तऽ तोरा चावलो तऽ तोरा बढ़ियाॅं वाला दे रहल छी ने दू ढाई सए लेबऽ तऽ ई वाला बासमती ले लऽ ई दू सए ढ़ाई सए वाला बासमती छौ एकटा पाँच सए वाला छौ आ दोनों मे थोड़ा अन्तर छै लेकिन ई वाला तु दू ढ़ाई सए मिल जेतो ई तऽ लेलऽ चावल बासमती थोड़ा सा क्वालिटी मे अंतर छै दोनोमे ई वाला थोड़ा सा लो क्वालिटी छै तऽ ई वाला थोड़ा सा हाई क्वालिटी छै तऽ ई वाला भी बनाबी सकइ छौ टेस्ट मे जादा फर्क नहि पड़तो हँ

नहि नहि नहि ई चावल तऽ पोलाव नहि बनतो ई तऽ भात वाला चावल छो एकरो पोलाव कहाँ से बनतै नहि नहि नहि ओ चावल कते मोटा छौ ओ चावल केतना पतला होइ छै जीरा राइस लए अलग चावल आबै छै हँ हँ ई हुए सकइ छै हँ अच्छा अच्छा ठीके छौ हमे तोरा चावल देइ छियो अभी रखय छियो फोन ठीक छौ ठीके छौ राखऽ अच्छा अच्छा धन्यवाद धन्यवाद ठीके छौ ठीक ठीक